भारतान किंवां राज्यान म्हळ्यार गोंय राज्यान जावं भारतान अशें कित्येकशे जागे आसात जे आमी वचपाकच जाय मश्ट गो भोंवपाकच जाय अशें हे आसात आतां जर भारतान म्हणत जाल्यार केदारनाथ जे आसा देवूळ महादेवाचें तें पळोवपा खातीर तेंच आसा वॉकिंगान वचपा पडटा एक थंय सुविधा आसा बाकिच्यो बट तुजी एक शक्ती जी आसा तूका जर ते पोवपाक जाय जाल्यार तूं चलोन सुद्दां वचोंक जाता आनी ते केदारनाथाचे देवूळ जे आसा म्हळ्यार केदारनाथा जे आस तें देवूळ ते पळोवपाक खरेंच मस्ट गो एक तरी एक्सपिरियन्स जायच त्या भायर आनी जर पोवपाक गेली जाल्या जे बारा ज्योतीर्लिंग आसा ती पोवपाची सारकी आसा मस्त अशी बरीशी चार धाम यात्रा जी आहा पोवपाची म्हणजे तूं जर एक आमी म्हणटा तें कितें देवभक्त म्हण किंवां अशें तुका देवळां पोवपाक आवडटा ताची रचना पूण अशी खुबशीं जात्रा आसा वैष्णो देवी एक देवूळ आसा तेय पोवपाक बरें अशें मेळटा आपलें मागीर ताचे नंतर वॉटरफॉल पावस म्हणटा तो आतां येता म्हणटरी पावसान वॉटरफॉल धबेधबे जे आसा ते पोवपाक सारकें उरता त्याच बरोबर जे किल्ले आसात ते तर अप्रती पोवपा सारके उरता ताका प्रस्नूच ना तांचो जो वीव सिनरी जी आसता ती अशी आसता की आपलें मन प्रसन्न जावपाचे सगळ्या चारी भोंवतणी धुख्यांनी पावसाच्या धुख्यांनी आनी हिरवेगार निसर्गान जे सिनरी पोवन आपल्याक जितली उमेद जाता तितली उमेद आपल्यान हे किल्ले पोवपाक जाता म्हणजे जे हरीहर गड आसा रायगड आसूं अशें कितलेशे पुण्या नासीक मुंबय सायडीच्या आयल्यान अशें कितलेशेच गड आसा ते पोवपा सारके आसा अशें मस्ट गो त्या भायर आपल्या गोंयान म्हणले जाल्या देवळां आसा जे म्हणजे पयले म्हणजे सा तांबडी सुर्ला थंय धबधबोय आसा आनी तांबडी सुर्ला देवूळ म्हणटा ते साडे तिनशीं वर्सांचे पयनेचे देवूळ आसा ते पयलीच्या पुरातन काळाचें देवूळ अशें म्हणपाक शकता कारण ते खूब पयनेच्या काळ देवूळ आनी ताची जी रचना आसा पाशाणाची ती इतली सुंदर आसा ती पळोवपा सारकी त्याच बरोबर आपले सप्तकोटेश्वर मंदीर जे आसा जे नार नार्वे आसा ते पोवपाचें तेजी कावी आर्ट जी आसा ती जी मातयेची कला आसा ती सामकी अशी एक पोवपा सारकीच आसा ताच्या बरोबर थंय जे आसा ती जे जिर्णोदार म्हण आसा पय जो बाटा बाटीच्या टायमार सावत करचे देवाचें हें केल्ली तो जिर्णोद्दार शिवाजी महाराजान केल्लो आनी शिवाजी महाराज्या हाताच्यान पांयाचे ठसे थंय आहा हे पोवपाक मेळटले त्या बरोबर आपले चंद्रेश्वर भुतनाथ देवूळ आसा जे तो उंच पर्वतार वचून बसलेलो आसा आनी ताच्याय भोंवतणे आपले सावत गोवाचे दिसोन येता थंय तें पोवपाक मेळट तुका सामके आनी त्या भायर तुका म्हणटरी काणकोण सायडीन जी जर गेले जाल्यार मल्लिकार्जून देवूळ आसा तेय तुका अशें प्राचीन काळाचे आतां बांदल्यार तेका साडे तीनशी काय चारशी साडे चारशीं कितें वर्सां जावपा आयली पूण तो देव खंय पयलीच्यान म्हण भारव शतकाच्यान जेन्नाचान आहा म्हणून अशें आयकलेले खूब पुरातन पयलीच्या काळाचें आसा अशें म्हणू शकता आमी आनी हे जे आसा ते इतले सुंदर म्हणजे गोंयांत जाव राज्यान म्हणजे अशी देवळां आसूं किंवां पयलीच्यो ज्यो हें आसात घरांचे तें सुद्दां पोवपाक म्हणजे अशी देवळां आसा त्या भायर तुका पळोवपाक जाय जाल्या कुर्डी ही प्लेस आसा जी सांग्यार पडटा त्या सायडीच्यान ते साळावली डेमाक लागून म्हणजे अशें पोवपाक की ती जी घरां त्या टायमाची मोडलेली तांचे थोडे थोडे भाग आसा आनी ते पोवपाक मेळटा बरें हेतून आनी आपले मयेचे लेक आसा तेय एक बरें पोवपा सारकेंच आसा अशें किल्ले जे म्हाका हे आसा तें आवडटा आनी त्याच बरोबर थिबाराजो आहात मालवणान आसा किंवा मालवण जो किल्लो आसा सॉरी अथिबाराजा हो रत्नागिरी आसा आनी मालवणाक जो किल्लो आहा शिवाजी महाराजांचो तो एक पोवपाचो सारको आसा तो किल्लो जो एक हें आसा म्हालवणान तो किल्ल्यान बोटीन वयचो पडटा आनी बोटीचो प्रवास करून त्या किल्ल्यान चडोन आपल्यान करप त्या भायर जे थिबार राज्याचे जे तेका दवरपा जी जागा आसा ती एक प्लेस मस्ट गो आसा ह्यो कांय जागे आसा ते मस्ट विजीट आसात सामके त्या भायर मुर्डेश्वर आसूं म्हादेवाचें देवूळ आदियोगी आसूं किंवां सनसेट पॉयंट म्हणटो कन्याकुमारी स्वामी स्वामी विवेकानंदाचे स्टेच्यू आहा थंय बी आमकां पळोवपा सारके अशें जागे आसा हे भारतांतले आनी गोंयचे जे आमी मस्ट विजीट हे करपाकच जाय तांच्या फाटल्यान खुबशी अशी एक कितें म्हणटा त्यो आमी हिस्टॉरीकल ज्यो बेशे आसा त्यो तर मस्ट पोवपाकच जाय आमी स्टोरी आसात त्यो जाणून घेवपाक जाय आनी त्यो खूब बऱ्यो आसात